اچھا آپ کا عائشہ بول رہی ہو آپ ہے نا اوکے تو ہاں اوکے عائشہ تو کہاں پر ہوا ہے بیٹا آپ کے فادر کا ٹرانسفر تو آلریڈی ٹرانسفر ہو چکا ہے یا ابھی ٹرانسفر پلان کر رہے ہیں اچھا پھر یہ بیٹا ایسے کیسے بیچ بیچ کے سیمیسٹر میں آپ جا رہے ہو مطلب آپ کو وہاں پر آپ کو کوئی کالج دے گا ایڈمیشن ایسے بالکل آپ ٹرم کا بھی بیچ میں آدھا ہے مطلب یعنی تو اس طریقے سے آدھا بیچ کے ٹرم سے کیسے کس طریقے سے وہاں پہ ایڈمیشن کون سے کالج میں ایڈمیشن لینے والے ہو آپ اچھا

تو آلریڈی آپ کی فیملی سفٹ ہو چکی ہے کیونکہ آپ میرا بولنا یہ تھا کہ آپ سیمیسٹر تو کم سے کم کمپلیٹ کر کے اور اس کے بعد میں مطلب آپ جاتیں نا مطلب یہاں پہ رک آپ اپنی اپنی والدہ کے ساتھ رک جاتیں اور اپنا سیمیسٹر کمپلیٹ کر کے اور پھر پھر شفٹ ہوتیں تو اس کے بعد ہی اوہو اچھا اچھا او ہو اچھا تو ایک کام کریں پھر ابھی یہ نا آپ ایک فارمل کم سے کم اس کے لیے ریکویسٹ کل لکھ کے لے کے آ جائیں اور اس میں ریزن بھی ڈالیں اور اپنے اپنی پیرنسٹ کا کسی ایک کا سگنیچر بھی لے کے آئیں کہ آلریڈی شفٹ ہو چکے ہیں کر کے اور وہ ایل سی کے لیے ایک فارم ہوتا ہے کل آپ آ آئیں گے تو آفس ایڈمنسٹریٹر بتا دے گی وہ فل کر دیں اور پھر میرے کو اس کی کچھ کرتی ہوں ہیں نا اور ایڈمیشن وغیرہ کے لیے بھی اگر وہاں پہ کچھ مدد چاہیے ہوگی تو میں جو کر سکتی ہوں وہ کروں گی ٹھیک ہے اوکے ہاں ہوں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں رکھ رہی ہوں میں اوکے اللہ اللہ حافظ